मां पंहिंजी ॻाइण लाइ सुबुह उथी करे पंज बजे रियाज़ कंदो आहियां ऐं वॾा वॾा प्रोग्राम मां कंदो आहियां हारमोनियम द्वारा पंहिंजो रियाज़ कंदो आहियां ऐं वॾा वॾा प्रोग्राम करे पाण खे ॻाइण जे मथां रियाज़ रियाज़ ॾाढो कंदो आहियां हींअर हींअर मां ॻाइण जेको सिखियो आहियां इहो क़रीबनि पंज सालनि खां कयां थो इहो मां इन सां मुंजो पूरो परिवार थो हले ॻाइण हिकु अहिड़ी शइ आहे जेको ॾाढो ज़बरदस्तु आहे